देखू हमर अगर गप करल जाय तऽ हम जे लिखैत छी ओ समय पर निर्धारित यऽ अगर हमरा समय यऽ तऽ हम कागज पर कलमसँ लिखब जादा पसन्द करब अगर समय नहि यऽ तऽ मोबाइल पर टाइप करि कऽ लिख लै छी जे लिखैके रहैत अछि लेकिन अगर हम जादा पसन्द करैत छी मोबाइलसँ ढेर पसन्द हमरा कागजसँ कागज पर कलमसँ लिखब यऽ कलमसँ कागज पर लिखैके अलगे यऽ अलगे सुख मिलैत छैक ने हालक वर्षमे अगर गप करल जाय तऽ लेखनमे किछु बदलाव आएल अछि जेना अहाँ कहि सकैत छियै जे पहिले की रहै पहिलेके लोग पहेलीके थ्रू द्वारा अपन बात कहल जाय रहै हमर दादा सब जे रहै ओ की करै रहै ओ करैत रहथिन जे कविता पर पद्य पर जादा जोर देले रहथिन पर आब समयके साथ साथ जेना परिवर्तित भेलै युग आब गद्य पर ढेर ध्यान देल जायत अछि आब व्याकरणीय त्रुटी भी समयके साथ ढेर भए रहल अछि